नों सोर जाखो नों सोर ए ए मा मामोन मानो बिलोआथ' गैयालै दैमा दङ आरो मोनसे दैमा दं नायाथ' जोंना इसेबां गिदिर नङा नालाय दैमाया बिदिनो दैज्लां समफोराव बिदिनो बारलि थायो बे ना सलफोर थायो बिदिनो फिसा फिसौ बिदि ना थेंगोना माबा माबि बेफोर थायो आरो बेवहाय ए नायाथ' दैज्लांआवबो बिदिनो फासि बायदिसिना होनानै जायो आरो मेसेंआव बिदिनो जेफोरजों मुसारिफोरजों बिदिनो माबायो आरो हमो आरो बेनि नाखौ गामिया जोंना बे ओनसोलआव गोबां दङ बिदिनो दसथा बार'थासो गामिनि मानसिफोरा बेवहाय ना गुरनानै हनानै माबानानै सारनानै बिदि जायो आरो बे दैआव राना राना माबाया राना दैज्लां मेसें थायो मेसेंआव रानो आरो एसे औ जायो औ सुबिदाया बेनो औ दा बिदिनो सोरबा सोरबा गोयैफ्रा बे दैनिफ्रायनो बेबादिनो सारनाय हनाय खुरनाय बेफोरबायदिनो एसे एनै फाननानैबो जानाय मानसिफोरबो दङ आरो